सरकारी योजनाके बारेमे हमरा बहुत किछु लाभ मिलल छै जेनाकि कोटामे राशन अनाज मिट्टीके तेल ईसभ जे छै हमरा मिलल छै गैस योजना उज्जवल योजनाके तहत हमरा जे छै सिलेण्डर जेनाकि भारत सिलेण्डर हमरा मिलल छै गैस पर खाना बनाबयए तऽ धुआँ नहि लगयए आँखिमे मम्मी जे छै आसान महसूस करयए घर हमर गन्दा न होइए तरह तरहके हमरा जे छै योजना सरकारी योजना जे छै हम लाभ मतलब पाबि रहल छी आओर जे छै जहाँतक प्रधानमंत्री आवास योजनाके बारेमे हमरा जे छै ई नहि भेटल हन ई जे छै गाँवमे गाँवमे जे छै दोसर दोसर आदमीक मिलल छै हमर पड़ोसी सभके भी मिलल छै आओरसभ आदमीके भी मिलल छै जेकर जेकर बी पी एल सीरियल नम्बर जेना जेना आबैत छै ओना ओना सीरियल वाइजमे ओकरा घरके नम्बर आबैत छै तऽ ओकरा घर प्रधानमंत्री आवास योजनाके लाभसँ अवगत करायल जैत छै